जहाँ देखा जाए हिंदी भाषा को लोग पीछे छोड़ते जा रहे हैं उतने ही ज़्यादा हिंदी भाषा को अपनाने का जो कल्चर है हर देश में विदेश में बढ़ता ही जा रहा है यहाँ तक की विदेशों में हिंदी भाषा को के लिए एक सब्जेक्ट बनाया गया है जो लोगों को बच्चों को पढ़ाया जा रहा है और हम इसका प्रचार इस तरीके से कर सकते हैं आजकल सबसे ज़्यादा ई नेटवर्क जो है वो सबसे प्रचलित है हम उस ज़रिए अपनी हिंदी भाषा का प्रचार कर सकते हैं स्कूलों में कॉलेजिज़ में किसी का कार्यक्रम में उत्सव में त्यौहारों में हम ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी को बोलकर लोगों के बीच में इसका उसकी विशेषता को बताकर उसका प्रचार कर सकते हैं और संरक्षण करने के लिए हमें कुछ नियम कानून लाने लागू करने होंगे स्कूल कॉलेजिज़ में बच्चों को इसका अहमियत सिखाना बहुत ज़रूरी है ताकि इस भाषा को सुरक्षित रखा जा सके और विलुप्त होने से बचाया जा सके